साहाखौ साहाया गोथाव जायो माबानानै दैखो खम होनानै गाइखेरखौ इसे बुरजा होनानै टुप टुपै फुदुंबा बेसेबा गोथाव जायो आरो नोंहा दङबा हाइजें इसे देनानै होबाबो बेसेबा मोदोमो आरो लाल साहा फुदुंबाबो दैखौ बुरजायैनो गोबाङैनो होनानै इसे ग्लब ग्लब गोदौहोनानै आरो बेखौबो हाइजें इसे होनानै सापात इसे होनानै बेखौबो गोबाव फुदुंबा बेसेबा गोथाव जायो बेबो आरो बै सौराय फिथा होनानै लोङोबा बेसेबा मोजां जायो आरो बे आरो साहायाबो मोजाङै मोजां फुदुंबा बेसेबा गोथाव जायो दैखौ खम होनानै मोजाङै फुदुंबा गोथाव जायो आरो दस्राफोराबो लोंनो फैबा माब्लाबाफोर फैफ्लांबायबा बिसोरबो मा एसे गोथाव साहायालाय ओरैहाय सानो आरो बै माबाफोराबो आलासि दुलासिफोराबो बिसोरनि साहाखौ बेसेबा गोथाव मोनलोङो लाल साहा फुदुंबाबो बेसेबा गोथाव मोनलोङो मालाय अनेक अनेक होनानै फुदुङो बुरैया बेनि थाखायनो बिरात गोथाव जायो